हलो हा भाभी हरिओम न न अञा किथे आयो आहे न न किथे बरिसात ॾिसो त भाभी केॾी आहे ट्रेननि जा लफड़ा लॻा पिया आहिनि हा हा हा हा हे बि हा न न मुंहिंजो बि कल्ह बि इहो ई थियो राति जो हिकु थी वियोसि ईंदे ईंदे उहो बि बांद्रा मां आयो दादर ताईं दादर खां गाॾी पकिड़े त गाॾी हिकु हिकु स्टेशन ते ॾह ॾह मिंटे बीहे अचे बीहे अचे वीचारो ॾाढो परेशान थी आयो राति हिकु बजे त पहुतो आहे न रोटी न पाणी ॾाढी मुसीबत करे छॾी आहे गाॾीनि बाबा असां उल्हासनगर वारनि खे त काई सहूलियत ई नाहे एंटरलाइन में वञ गाॾीनि जा धिका खां गाॾियुनि में हेॾी गर्दी वेहण जी जॻहि न ॾाढी परेशान थी वई आहियां मां त कुझु करे ई नथी न असांजी सरकारु हा हा असांजे पासे कढियूं अथऊं उहे ई न एसियूं कढियूं अथऊं एसियूं बि कंहिं कम जूं नाहे मंझंदि जो ॿारहें बजे चालू थी कयनि शाम जो छहें ताईं उन में बि भाड़ो हेड़ो आहे माण्हुनि जी पघारु हिन में पूरी थी वञे कोई चवण लाइ धणी साईं आहे ई कोन न सरकार खे केरु चए वेचारा ॿार परेशान थी विया आहिनि न हा हा उहे कनि न कॉलेज

हा न तव्हां जे पुट खे बि ट्रेन मटिणी पवंदी आहे न हा हा असां जेके बि ईअं ई आहे न ॿ गाॾियूं मटे ईंदो आहे वरी पोइ अचे हिते रस्तनि ते बीहंदो वेचारे खे जॻहि बि कोन मिलंदी अथसि ॾाढो परेशान थी वेंदो आहे ईंदो आहे हेॾो थकिजी पवंदो आहे ॾाढी मुसीबत आहे असांजे उल्हासनगर वारनि लाइ लोकल जी ॾाढी मुसीबत आहे पोइ मैट्रो कढनि पोइ कुझु कढनि सरकारु कंहिंजी त ॿुधे वेचारा ॿारनि जी ज़िंदगी असांजी मुंबई में आहे न अचिणो वञिणो रोज़ जो मुंबई में उहो ई न छा चए केरु चए सरकार खे बाबा हलो सुखु ठीकु आहे अॼु पोइ कंदुव फ़ोन पुछांसि थी मोबइल बि नथो खणे अलाए बैटरी ख़तम थी अथसि अलाए नैटवर्क कोन अथसि फ़ोन बि नथो खणे अची पहुचंदो वेठो अथसि साईं हा हा हा हा फ़ोन कॼो न बि त व्हाट्सप ते मैसिज करे छॾिजो हा हा हा उहो ई पोइ तॾहिं हा उहो ई आहे न नैटवर्क जो प्रॉब्लम लॻियो पियो आहे न हा हा न न ट्रेनूं ई खपंदी हा ईअंई लॻी पई आहिनि न पाणी पाणी लॻियो पियो आहे हा हा हलो ठीकु आहे हा साईं वेठो अथसि पहुची वेंदो

हा हा भाभी हा हरिओम